हेलो

पटना हँ पटना लै गेलै पटना हँ आबऽ ने भाड़ा छै एतए कहुँ छै सत्तरि टका सत्तरि टका छै कनहु दूइ सओ टका छै कनहु तीनो सओ टका छै जतए जएबै जेना ओना भाड़ा लागत बहुत बहुत भाड़ा किएक लागतै हुँ हुँ हुँ जतए जेना जे टेम्पूवला भाड़ा लै छै दुइ सओ टका कनहौँ सत्तरि टका बस कम लै छै सएह कहै छै कनहौँ दुइओ सऔ लै छै सत्तरि लै छै तीनो सओ लै लए छै हँ सगरे घुमै देबै हँ भाड़ा ढेर थोड़ो लागै छै हँ सत्तरि दुइओ सओ डेढ़ो सओ एहनो लागै छै ढेर नहि लागै छै हुँ

हँ

घुमऽ घुमि लिअऽ टेम्पुएपर कि बसेपर जाहिपर बढ़िआँ हेतै वएहपर चढ़ि लेब हुँ जाहिपर बढ़िआँ हेतै वएहपर चढ़ि लेब रिजर्वपर दुइ सओ टका एना जएबै तऽ साठि सत्तरि टका हुँ ओ रिजर्वपर जएबै तऽ दुइ सओ तीन सओ

ओ जादा ओतेक दूर जाइ छिए तऽ भाड़ा नहि लागतै चलि जाए रही कि सब कोइ आखिर ड्राइवर होइ छै गाड़ी लागै हइ छै पूरा तेल जरै छै तऽ भाड़ा ओतना नहि लागतै भरि दिनमे कोन भाड़ा किछु नहि लेली

एतना तब भाड़ा कि होलै